ॾिआरीअ जो ॾींहुं हुओ ऐं मां पंहिंजे साहेड़िनि खे दोस्तनि खे सभिनी खे ॾिआरी विश कई पोइ ओचितो ई असांजो पोगराम थी वियो त उहो मुंहिंजे घरु रोटी खाइणु ईंदा मां बि ॾाढी ख़ुशि थी वयमि पर पोइ हिसाबु लॻायो त असां कुलु पाण में पंजवीह ॼणा थींदासीं हाणे मां तकिड़ो अहिड़ा कहिड़ो स्नैक्स ठाहिया जेको तकिड़ो बि ठही वञे ऐं सुठी बि हुन मां टेस्ट अचे पोइ सोचियो त मां हाणे पाव भाॼी ठाहियां थी पाव भाॼी ठाहिण लाइ त अलाही शयूं खपंदियूं आहिनि जीअं पटाटा पीज शिमला मिर्ची गोभी पाव मसाला मिर्च बटर गिहु मां छा कयो हिकु कूकर में पटाटा पीज गोभी टमाटा विझी तकड़ियूं सीटियूं लॻाइयूं ऐं ॿिए पासां बसर खे तड़को ॾियारे करे मसाला विझी शिमला मिर्च विझी बटर विझी ॾाढो सुठी तरह हुनखे तड़को ॾिनो पोइ इहे ॿई शयूं खे गॾु करे मिलायो पोइ उनखे अञा ॿाहिरी होटल जहिड़ी टेस्ट अचण लाइ मां झटिपटि जेॾीमहिल महिमान अची विया मां हुननि सां मेल मिलाप करे अची रंधिणे में फटाफट थोरी थोरी भाॼी विझी तए ते बटर विझी उन खे गरम करे पाव उन ई तए ते सेके करे सभिनी माइटनि खे दोस्तनि खे ॾिनी उहो ॾाढो ख़ुशि थी विया एॾो तकिड़ो ठही वई जो ख़बर बि न पई जेका शइ कलाक में ठहे हीअं अध कलाक में ठही ऐं ॾाढी सवादी बि ठही